आ अ कोण रे आ चंदु रे घट घट सांगपाचे ए तुजी जाग ना आमी बाबा हागात आसा तू बाबा ये जाला परदेसी बाबू जाला तूं आ हागा येयला कितेें तूं गोंयान येयला कितें

कितें बसपा जाय तुका आ बार आसा मरे खूब रेस्टोरन्ट आसा बारां आहा भरल्यांत मरे गोंयान आ बार गोंयान गोंयान बारां आसचीना जाल्यार खंय आसतली म्हाका सांग आ आ आमच्या तालू आमच्या तिसवाडीन आड भरल्यांत मरे कित्याक भिला तूं आ असो यो केन्नाय हा पणजे आठ आसा पणजे खूब आसा बसपाक केन्ना येयला यो

ना कालूच तेक हांग गेल्लो दिवाडे गेल्लो मरे दिवाडे म्हाका एक बेस्ट रेस्टोरन्ट बार एण्ड पयले फावटूत गेला रे हांव थंय कळ्ळें तुका आनी पळोंवक गेल्यार सामकें चिप रेट आनी बेश्ट सारके आं म्हळ्यार सर्विसुय बरी आसा थंयची आनी लोक बोरो आहा उलोवपाक ओनरूय बोरो आसा रे उलोवपाक आनी सवाय भितर जाले नी रे आमचे आमचे कितें आमचे जेवणाचे चड जायना नू रे आनी आमचे कितें जेवणाचें तेत तुका म्हणटा न्ही आमचे कितें जेवणाचे चड नास्ता न्हू आमचे कितें ते हेजेत पिवपाचेच जाता तेका लागून तूका म्हटालो ते बरें आसा म्हणू कळ्ळें थंय या एक दीस नाल्या पणजे आसात रे खूब आसा कळ्ळें तुका आनी आता सद्याक हुर्राक मरे आनी तूं कितें बार सोरो कसलो सोदता आनी हुर्राक आं हुर्राक केन्ना पिवंकना हुर्राकाक हाडटा मरे तुका तुका हांव सामको काणकोणचो हुर्राक हाडपाक लायता तूं कित्याक भिला ते हांगा मेळटा रे पणजे खंय तरी एक बार आसा हांगा मळ्यान खंय तरी बार आसा रे थंय बरो हुर्राक मेळटा तो सामको काणकोणचो हाडटा रे हय हय आ पणजे फ्लेट घेतला आ जाले जाले तर दवर दवर हुर्राक घेवया बारां वयलों आनी ब तुज्या फ्लेटारुत बसया तर

आवय बरें बरें पयसो कुसता चल मेळया तर मागीर फाल्यांच मरे तर फाल्यां बरें बरें चल